हेलो बोलू बिहारमे तऽ मैथिली भाषा लोक बोलै हइ तऽ ठीके ने हइ बिहार हँ हँ बढ़िआँ लागै हइ बिहारमे लोक देखिऔ शादी बिआह करै हइ खेतीबाड़ी करै हइ हरिआली पूरे रहै हइ बहुत अच्छा लागै हइ हुँ हँ सबकिछु बढ़िआँ होइ हइ हरिअर हरिअर हरिअर हँ सबकिछु बढ़िआँ होइ हइ बस बिहारके लोक हइ जे माल पालै हइ तऽ अपन गोबर करसी कएलक तऽ अपना मालजाल दूध दूध दुहलक इएहसब ने करै हइ बिहारमे खेतीबाड़ी केलक उपजेलक तऽ इएह सबसँ लोक किसान लोक बनै हइ अप्पन बेचै हइ खेती करै हइ लोक खाइ हइ हुँ हँ सबकिछु इहे बढ़िआँ लागै हइ हिआँके भाषा खानपान भी बिहारमे जेना खाइ छी हँ हँ अपना एतऽ बिहारमे दालि चावल सब्जी लोक खाइ हइ वएहसब भेलै कि मैथिली भाषामे हुँ आओरसब बोलिऔ हँ

हँ बिहारमे लोक सब ठीके हइ कि बिहारके बिहारे जकाँ ने होइ हइ केलाके पेड़ लगबै हइ बिहारमे केलाके पेड़ होइ हइ इएहसब होइ हइ कि हरिअर हरिअर चीजसब नहि सब ओ बिहारेमे मिलै हइ हुँ आओर मैथिली भाषा हिआँके हइ से बहुत सुन्दर हइ बहुत बढ़िआँ लागै हइ सुनैमे हुँ आओर बोलिऔ